हा असांजे पासे घणेई शिल्पकार ऐं स्थानिय कलाकार ऐं प्रशिक्षण जा ॿिया बि घणेई शेशन लॻाईंदा रहंदा आहिनि हीअ सभु सेखारण लाइ पहिरीं त अहिड़ो वक़्त रखंदा आहिनि जेको जालुनि ऐं ॿारनि लाइ सहूलो हुजे ऐं इहा शिविर घणो करे गर्मियूं या सियारे जी मोकिलुनि में ही लॻाईंदा आहिनि ऐं घणी शिविर चारि ॾींहं या सतनि ॾींहंनि जा बि लॻंदा आहिनि जंहिं म में घणेई फ्रेम सी वी संस्थाऊं खे बि जोड़ींदा आहिनि ताकी घणेई माण्हू हिनजो फ़ाइदो खणी सघनि असांजे पासे में हिकु अहिड़ी जॻह आहे जेका सरकारि तर्फ़ां मुकरर कयल आहे जिते स्थानिय माण्हू पंहिंजी कला ठाहे करे विकिणी बि सघनि था ऐं मूंखे कॾहिं बि कुझु सिखिणो हूंदो त आउं सभिनी खां पहिरीं हिन प्रशिक्षण संस्थान ते वेंदमि ऐं इस्थानिय कलाकारनि खां मिलंदसि ऐं उन्हीअ जे चवण मुताबिक पंहिंजी कला खे शुरू कंदसि